मेरे लिए सबसे कठिन निर्णय तब था जब मैंने पहली बार जीवन में पैसा कमाया और मेरे को वो पैसा मेरे दोस्त को उधार देना था और मैंने जब अपने दोस्त को वो पैसा उधार दिया तो मुझे पता था कि वो वापस जल्दी नहीं करेगा मगर उसके ऊपर बहुत बड़ी अनहोनी आ रही थी इसलिए मैंने वो पैसा सोचा की उसे दे देना चाहिए मगर इसका निर्णय लेने के लिए मुझे अपने दूसरे दोस्तों से पूछना था तो मैंने अर्पित से पूछा और अर्पित ने मुझे मना किया कि मैं अपने दोस्त को पैसे न दूँ क्योंकि वो मेरी मेहनत के पैसे थे और मेरा जो दोस्त था वो न कोई काम करता था और न ही वो मेहनत करता था तो मुझे लगा कि वो मेरे पैसे कभी वापस नहीं लौटाएगा मगर अर्पित की बात न सुनते हुए भी मैंने उसे पैसे दिए और आज तक मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ जोकि उसने नहीं लौटाए हैं तो ये निर्णय बहुत मुश्किल था मगर मैंने गलती की आप ऐसी गलती न कीजिए